अ ओ नोंथाङा सक्र'सिला हाजोनि माने ओ फरेस्ट गार्ड मोन ना औ माने औ आङो माने फेमिलिखौ लानानै सक्र'सिला हाजोआवहाय माने इसे नायदिंहैनो नागिरदोंमोन नालाय बिनिखायनो नोंथांनाव खबर लाहरदोंमोन आं इसे माबायदि माबायदि दा माने थांजाथाव नंगौ ना नङा माने जायगाफ्राव मा मा दङ बेफोरखौ खबर लादोंमोन आं इसे औ औ औ औ

अ औ औ

औ औ अखाफोर अ अखाफोरा डिस्टार्ब खालामा नामा अखा सखा अखा हानाय माने बारहुंखा अ अ ओम ओम जेनबा दा बे सक्र'सिलायाव जों माबाफोर माने वायल्ड माने जुनारफोर नुहैगोन नामा माने गथ'फोरा जाहाथे माने इसे माने एदभेन्सार जायो फेमिलिबो थांगोन नालाय ओम औ दा ओरैनो औ औ औ ओम ओ औ औ औ औ जेबो हार्मफुल जानाय नङा ना बे माने गल्देन लांगुरफ्रा माने मोख्रा सोख्राफ्रा माने गथ'फोरखौ अ अ औ औ औ दा जों जानाय लोंनायखौ मानै हजों इसे पिकनिक बायदि टाइप खालामहैनो हागोन ना माने जायगाफ्रा थागोन ना औ औ औ औ अ अ देहोमबा दे थेंक इउ ओ ओ